अभी तऽ धानके रोपनी चलि रहल छै अभी तऽ धान रोपिकऽ तुरन्ते कमठौन करू तुरन्त कमठौन केलाके बाद तुरन्त अथी फेर साग लगाबू साग लगाबैके बाद हरा साग रहै छै महकैवला तऽ ओकरासँ तऽ अच्छा नहि लगै छै तऽ पटुवे साग लगा देलौँ पटुवा साग लगेलाके बाद होइ छै कि कहै छै कि कचुके पत्ता अच्छा लगै छै तऽ वएह लगेलौँ अभी तुरन्त धान किसान धान रोपनी कऽ के तुरन्त कमठौन चालू कऽ दै छै तऽ वएह सबमे कहै छै चल भाइ धान रोपनी भेलाके बाद धान कइसे होतै तऽ खाद देबै तबे ने होतै धान नहि तऽ एना नहि हेतै धान तऽ ओहिमे दू रङ्गके खाद पड़ै छै एगो अन्हरिआ खाद एगो इजोरिआवला तऽ उपजा अच्छासँ होइ छै तऽ वएह अच्छासँ भेल नहि देलौँ खाद तऽ उपजा नहि भेल आओर ओहिमे देलौँ खाद तऽ उपजा अच्छासँ भेल तखन इएह छै आधा रोपनी लोकके भेल छै एखन नहि भेलै हँ अभी पानीके लऽकऽ छलै बन्द आओर तीन रोजसँ बढ़िआँसँ पानी पड़ि रहल छै तऽ छोड़ि देने रहिए रोपनी तऽ आब जे छै थोड़मे तऽ ओहिमे रोपनी कऽ रहल छिए